हांयन स्मार्ट फोन हालींच ऑर्डर केला काल म्हाका मेळ्ळो तो हांव फ्लिपकार्ट आतां एप ओपन करता आनी तो एड शॉपिंग कार्डान कार्ट करता म्हाका तो फोन खूब आवडलो हांव त्या ऑर्डरीन ऑर्डर हितून वचोन ऑप्शन हितून वयतलें मागीर तूं फोन एड शॉपिंग कार्ट करतले